ہاں ہیلو کیب ڈرائیور سے بات ہو رہی ہے

آپ کی گاڑی خالی ہے اتوار کو ہم لوگ گھومنے کے پلان کر رہے ہیں نالندہ گھومنے کے لیے جانا ہے ہم لوگ کو کتنا وہی چھ سات لوگ ہیں ہم جی جی سہرسہ سے جائیں گے کتنا ہے کرایہ جی جی کرایہ کتنا ہے بہت زیادہ لے رہے ہیں دو ہزار روپئے کتنا کم پھر بھی اوہ نہیں دونوں دونوں طرف کا جانا ہے جانا بھی ہے جانا بھی ہے آنا بھی ہے

اچھا رکنا بھی ہے پھر ایک دن جی جی اچھا ہو جائے گا واپسی اتوار کو جائیں گے سوموار کو آ جائیں گے واپس سوموار کو وہی شام تک پورا دن گھومیں گے پورا نالندہ گھومیں گے اس کے بعد شام تک آئیں گے آپ کو کوئی دقت نہیں نا ہوگی جی جی جی اتوار کو آپ شام کو آ جائیے گا جی جی جی جی سمجھ گئے بتیس تینتیس ٹھیک ہے ٹھیک ہے